बाक्सा जिल्लायाव गिबि मेंगानायनि गिबि एकटिभिटिफोर एबा रंजानायनि अफसनफोराथ' जाहा गोबां दं जेनेबा जा बोसोरनि गोदान हो गोदान मास जेनेबा निउ मान्थआव गोदान बोसोर हाबनाय लोगो लोगोनो जोङो मा होनो लावखार ओंखाम जायो स बे लावखार ओंखाम जानायनि थाखायबो जोंहा माखासे माने पिकनिक स्पटफोर दङ जेरै पटा दैलाम पिकनिक स्पट दैजिमा पिकनिक स्पट ओमफ्राय जा जाहा मानास दं ओमफ्राय आरो जोंहा दं जाहा सखि दारागाव गोबां माने हो गोबां दं जोंनि बाक्सा जिल्लायाव ओमफ्राय आरो जोंहा पार्क होनना बुङोब्लाथाय जेरावहाय जों मोनाब्लि समाव फुंबिलि समाव बेरायहैनो हो बेरायनानै जेनबा मेंग्लिनाय सोलेरखौ थाजिम खालामनो जेरैहाय जाहा मोनसे दं मावजि पार्क बेवहाय एन्ट्रि फिस लायो आरो एन्ट्रि फिसआ ओरैनो सिंगोल फारसनाव फिफथि लायो ओमफ्राय आरो काफोलहाय थाङोब्लाथाय जेनेबा हानद्रेद लासिगोन बिदि हो माखासे माने सह जों बेफोरबादि पार्कआव थांनानै मा निजिनि मेंनाय सोलेरखौ बा मेंग्लिनाय देहाखौ जोङो दसे थाजिम खालामहैनो मोजां जायो आरो ओमफ्राय आरो जा गेलेनाय फोथार होनना बुङोबा स्टुडियाम होनोब्लाथाय जोंहा सिमलायाव सिमला रुरेल स्टुडियाम दं बेवहाय जों माखासे माने फुटबल बोसोरारि बोसोरावनो बोसोर बादायलायनाय फुटबल जायो बेवहाय जेनेबा जोंनि ओनसोलाव थानाय माखासे मानि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननि फुटबल हान्जाखौ लानानै बेवहाय जोङो मोनसे आफाद हो आफाद दानानै जेनेबा मोनसे खमिटिनि गेजेरजों जोङो बे गेलेमु आयदाफोरखौ सामलायलांनाय जायो दा बेवहाय बिदिनो माखासे माने जोङो खेला दुलाफोर नुनो मोनो काबादि फुटबल क्रिकेट बायदिसिना जायो आरो आरो सिनेमा हलनि बुंब्लाथाय ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव बाक्सायाव जाहा सिनेमा हल बंनो थांब्ला मोनसेबो गै गैथ'आ अब्लाबो जों मा खालामो जोंनि बर'नि जोंनि दानि दा जौगाखांनाय हथात जोंनि मुंदांखा आर्टिसफोरा मा खालामदों जोंनि बर'निफोरा ओरैनो दसे समनि थाखाय फ्रेमियाम स देखायो आरो जेनेबा जोंनि सिमलायावबो माइबा मोनसे ओह गोदान हो सावथुन दिहुननायखौ जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव दिन्थिफुंनो थाखाय फ्रेमियाम स मोनसे लागायो ओमफ्राय बेवहाय फ्रेमियाम सआव खोब बारा लाया एक्स' लायो मोनसे टिकिटआव गांसे टिकेटआवहाय जौसे रां लायो आरो ओमफ्राय आरो बिदिनो दाब दाब जायगायाव जोंनि बाक्सा जिल्लानि दाब दाब जायगायाव बिफोरबादि फ्रिमियाम स देखायो आरो बागान होननो थाङोब्लाथ' जोंहाथ' जे दुमि बागान थाहैब्लाय ओमफ्राय आरो जा सोनाबखैजा बासबारि बागान थाहैबाय बिदिनो आरो माखासे माने दंबावो जोंहा गोबां बागान दं जा दुमनि बागानावबो जोङो जायखौ जोङो साहा बागान होनना बुङो बे साहा बागानाव थांनानै जों जेनेबा बेबो मोनसे पार्क सिसटिमआनो बेवहाय बेरायनानै जेनेबा निजिनि मेंग्लिनाय सोलेरखौ जों थाजिम खालामहैनो हायो जेनेबा बेफोबादि जायगायाव थांनानै मोनाब्लिनि मोनाबिलि सम बा बेलारोम समफोराव थांनानै बार खोलो खोलोबो नाङोथ' जों माखासे माने जेन खन्थाइ सुजुनो हायो आमफ्राय नोंनि माइबा मोनसे लाइफआव जेनेबा माइबा मोनसे नों प्रब्लेम सोलिबाय दं जेनेबा बेफोर प्रब्लेमनि सलुसनखौ नागिरहैनो हायो हारसिं सिरि निजोम थाहैनानै स' बेफोरनो आरो ओमफ्राय